जैसे मेरे घर के आस पास जैसे लेने की खुली खुली जगह है लेने की हवा और जैसे पेड़ पौधे आस पास तो अच्छा लगता है वातावरण अच्छा है और भोजन जैसे भोजन करते हैं तो खाना खाने में जैसे होटलें वगैरह में खाना खाते हैं न तो वहाँ भोजन मतलब अपने को ज़्यादा मतलब ज़्यादा खींचता नहीं है ओर यहाँ क्या यहाँ ज़्यादा भोजन करते है वो उसमें वातावरण भी अच्छा रहता है और आस पास का वातावरण अच्छा रहता है और वो कुछ विशेष ये है कि जैसे उसमें बोरी में कपड़े जैसे कुछ चिन्ह वगैरह बने रहते न ना उन दीवारों पर तो वो देखने से कुछ मतलब अच्छा लगता है रोज़ देखने से